شہری اور دیہاتی جگہوں پہ کافی دقتیں دیکھنے کو آتی ہیں جس میں کہ بیماریاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں خاص طور پہ دیکھا جائے تو ایک بیماری کے طور پر کورونا وائرس ایک شہری بیماری کے طور پر ابھرا ہے جو کہ ہمارے گاؤں کو ان کی وجہ سے متأثر ہوئے ہیں خاص کر کے دیکھا جائے تو یہ ایک سنگین معاملہ ہے اس کے معاملے اس کی ذریعے سے تمام لوگوں کو دقتیں آ پا رہی ہے ہم سبھی ان سے پربھاوت ہو رہے ہیں ان سبھی چیزوں کے وضاحت ہونی چاہیے ان سے کافی دقت کی سامنا ہو پا رہی ہے ہمیں سوچنی سمجھنی چاہیے ان سبھی باتوں کو ان کے ذریعے سے ہی ہم سبھی سبھی پربھاوت ہوتے ہیں کافی دقتیں سامنا ہوتی ہے ان وجہ سے ان کو سمجھنی چاہیے ان ان ساری باتوں پہ خاص طور پہ دیہات کے لوگ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں اور شہر کے لوگ کو کافی کمزور مان ان سب کے ذریعے سے خاص کر کے بیماریاں بھی سب کی الگ الگ ہوتی ہیں کچھ ایسے بیماری جو کہ سبھی کے لیے ایک جیسی ہوتی ہیں ان بیماری سے سمجھنے کے رکنے کے روکنے کے لیے ہمیں انیک اپائے سامنے آتی ہے جیسے کہ خاص طور پہ اینٹیبایوٹکس ہو گیا اور بھی تمام طرح کی دوائیاں ہو گئی جن کے ذریعے سے ہم ان سبھی کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا اپچار کر سکتے ہیں خاص طور پہ ہم سبھی کو ان سبھی باتوں پہ دھیان دینی چاہیے ان کے ذریعے ذریعے پہ ان پہ دھیان دینی چاہیے ہمیں ان سبھی باتوں پہ دھیان دینی چاہیے اور خاص طور پہ شہری علاقوں کو دیکھیں تو وہاں کے لوگ کافی ایک الگ طرح کا ہو ہوتے ہیں ان کی بیماریاں بیماریاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں اور بیماریوں سے ہم سبھی کو کو اچھی طریقہ سے دور کرنی چاہیے اور اچھا محبوب غذا اور تندرست رہنا چاہیے ہم سبھی کو ان سبھی باتوں کو دھیان دینی چاہیے اور خاص طور پہ ان سبھی باتوں سے آگے اور بڑھنا چاہیے ہم سبھی کو سوچ سمجھ کے کوئی بھی کام کرنی چاہیے